आइ काल्हि जे सभसँ ज्यादा ऐप एप्लीकेशनसभके जे इस्तेमाल भए रहल छै जाहिमे सोशल मीडियामे भए गेलै गूगल यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एहिसभके सभसँ ज्यादा इस्तेमाल भए रहल छै किया तऽ ईसभ आदमीकेँ एक दोसरासँ जोड़ैत छै देखैत छै ओकरसभके बारेमे इन्फॉरमेशन आ गेमिंगमे जे एकर इस्तेमाल भए रहल छै ओहिमे टेम्पल रन लूडो फ्री फायर जे बच्चासभमे बहुत पोपुलर छै ओसभ चीजके इस्तेमाल भए रहल छै आ स्मार्ट फोनके ई फायदा ई छै कि ओहिसँ आदमी एक दूसरेसँ जुड़ैत छै गेम खेलैत छै पढ़ाइ दुआरे किछु इन्फॉरमेशन लए सकैए किछु जानि सकैए सभकिछुके बारेमे देश दुनिआँके बारेमे खबरि सभ जानि सकैए गूगलमे कोनो चीजके परेशानी छै तऽ गूगलसँ पूछि सकैए आ ककरो कोनो चीज देखने छै जे आदमी कतेक गेलै नहि गेलै कोन फोटोके डालने छै तऽ ओकरा बारेमे जानि सकैत छी लाइव अपडेट सभके बारेमे जानि सकैत छी न्यूज जानि सकैत छी लेटेस्ट न्यूज जे जानि सकैत छी अभी जे दस मिनट पहिने जे भेलै हेँ से हम एखन जानि सकैत छी तऽ ईसभ चीज हम मोबाइलके बारेमे जानि सकैत छी आ एकर नुकसान ई छै जे आइ काल्हि बच्चा बहुत गेम खेलैत छै ओकर उपयोग नहि कए कऽ ओकर सदुपयोग बहुत ज्यादा करैत छै गेम खेलैत छै आओर गेम जे खेलैत छै उएह जगहपर अगर ओकर इस्तेमाल कयल जाय तऽ ओकर बढ़िआँसँ इन्फॉरमेशन लए सकैए पढ़ि सकैए बिना कोचिंग बिना मास्टरके मोबाइलोसँ ओ पढ़ि सकैए इन्फॉरमेशन लए कऽ मगर ओकर ओ नहि करैत छै बच्चासभ भरि भरि दिन गेम खेलैत छै आ बड़ो लोकसभ सोशल मीडियाके ज्यादा इस्तेमाल कए कऽ ओकर टाइम खराब करैत छै लोक भरि भरि दिन मोबाइल देखैत रहैत छै भरि भरि दिन गेम खेलैत रहैत छै जाहिसँ ओकरा आँखि खराब होइत छै शारीरिक शक्ति खराब होइत छै लोक बाहर खेलय लेल नहि जाइत छै उएहपर गेमसभ खेलैत रहै छै आ ओहिसँ मोबाइलो खराब भए जाइत छै जल्दी तऽ जे सभ मोबाइलके सदुपयोगसँ ईसभ चीजके परेशानी भए रहल छै लोकके आँखि कमजोर भए रहल छै जे हर आदमीकेँ चश्मा लगाबय पड़ैत छै आ एकर उपयोग कयल जाय तऽ एकर सदुपयोगमे बहुत चीज हेतै जेना अहाँ एकर इन्फॉरमेशन लए सकैत छी जानकारी लए सकैत छी पढ़ि सकैत छी ऐपपर एक दूसरासँ जुड़ि सकैत छी एक तरहसँ मोबाइलके उपयोग ई छै जे मतलब अहाँ कम उपयोग करियौ तऽ ज्यादा फायदा यए अहाँके आ जहाँ अहाँ एकर ज्यादा इस्तेमाल करय लगबै तऽ अहाँके लिअ ई बहुत नुकसानदायक चीज छियै ई